नमस्कार नमस्कार नमस्कार जी कौन कहाँ से जी बताइए हाँ जी हाँ जी भारतीय इस्टेट बैंक एस बी आई से बात कर रहा हूँ बताइए किसके पर्पज़ से लोन लेना चाहते हैं किस पर्पज़ से कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं एस यू बी वगैरह मतलब कौन सी गाड़ी एस यू बी में लें तो हाँ क्या चाहिए आपको क्या चाहिए जी लोन चाहिए क्या करते हैं आप किसानी करते हैं तो लोन कैसे अदा करेंगे दस लाख कितनी कैसे कितनी कार हैं कितनी के बताइए आप

तो लोन लेना चाहते हैं तो भाई आपको और भी तो कुछ देना पड़ेगा वगैरह कागज वगैरह लेकर के बैंक आ जाइएगा देखेंगे आधार कार्ड पेन ओन कार्ड वगैरह तो आधार कार्ड पेन कार्ड खेती के कागज वगैरह लेकर के बैंक आ जाइएगा तब देखेंगे कैसा क्या है इसके अलावा खेती के अलावा और कोई व्यापार है कि नहीं है

अब बेजा विटारा लेकर के क्या करोगे आप किराए से चलाओगे तो कितना ब्याज लेना चाहते हो दस लाख तो आ जाइएगा आपको जो है इन्ट्रस्ट होगा साढ़े आठ पर्सेन्ट नौ पर्सेन्ट वो बता दिया जाएगा क्या क्या डाकोमेन्ट्स हैं वो बता दिए जाएँगे

वही चल रहा है साढ़े आठ पर्सेन्ट चल रहा है तो तो तो आपकी सिबिल के ऊपर डिपेन्ड करता है जैसे आपकी सिबिल होगी वैसा होगा

तो आप आधार पेन कार्ड लेकर के आइएगा चेक करेंगे फिर आपको देखेंगे जैसा होगा तुरन्त प्रोवाइड कराएँगे और क्या जब कागज देखेंगे चेक करेंगे तभी बताएँगे तब पास होगा ठीक नमस्कार